हम काठमाण्डु गेली घूमे अपने दोस्त आओर भायके साथ वहाँ देखली एक शङ्करजीके मन्दिर पशुपतिनाथ छै ओहि मन्दिरके फोटो घीचली आओर बड़ी नीक मन्दिर हइ ओ आओर साथमे वहाँ आसपासमे बन्दर वगैरह बहुत किछु देखैके मिललक हमरा आओर साथमे दोस्त सबके साथ आओर भी मजा लेली फेर ओकरा बाद बगलके होटलमे जाके सब केओ नास्ता ओस्ता करिके फिर फोटो शूट पे गेली आओर साथमे भैया भाभी चाचा चाची हँ सब केओके साथमे फोटो फिर लेली फिर वहाँ से आगे बढ़ली शम्भूनाथ मन्दिरके तरफ फिर वहाँ पे भी किछु फोटो शूट कयली आओर साथमे भैया बोललखिन कि चलो अब तऽ हम कहली की जे रुक जा चलैत छी किछु आओर फोटो ले लय छी आओर सब फोटो दोस्तके साथ शेयर कयली फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आओर भी प्लेटफोर्म पे बड़ी अच्छा लाइक मिलल कमेन्ट मिलल रिव्यू बहुत अच्छा डाललक हमर